पहले जैसे थे आदमी जहाँ है तहाँ है उसको कुछ जानकारी नहीं होती थी जबसे मीडिया समाचार और टी वी यह सब विज्ञापन मतलब यह सब सिस्टम चालू हुआ तब से आदमी को जानकारी मिलने लगी है अब जैसे मीडिया में दिखा देते हैं या समाचार पत्र आता है अखबार जैसे होता है जो या जैसे टी बी चलती टी बी भी हम लोग देख लेते तो बहुत अच्छा हम लोगों को मिलता है कि सिस्टम यह हो जाता है कि समाचार में जैसे राजनीतिक मुद्दे हैं और जैसे सामाजिक प्रकार के जो मुद्दे हैं उन सब चीज़ों को दिखाया जाता है जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वह सब दिखाया जाता है हं और जैसे हर चीज़ की महंगाई है किस कौन सी चीज़ कितनी महँगी हो रही क्या हो रहा जैसे कहीं लड़ाई झगड़े सामाजिक स्तर के काम जैसे सरकार की किस प्रकार की नीतियाँ हैं हमारे यहाँ राजनेताओं का क्या सिश्टम है जैसे वह सारा जो कुछ भी होता है वह सब मीडिया के माफिक सब दिखाया जाता है अब जैसे कहीं पर मान लो यहाँ पर गाँव है यहाँ पर जैसे अस्पताल नहीं हैं या अब जैसे यहाँ पर किसानों के लिए दवाई की सुविधा नहीं उपलब्ध है खाद है बीज है या जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं दवाइयाँ कीटनाशक हैं तो उसमें दिखा देते हैं समाचार हमने देखा कि कि वहाँ पर मतलब मेडिकल इस्टोर खुला है वहाँ पर दवाई मिल जाती है जैसे पशुओं की या किसानी की या जो कुछ भी हैं सब समाचार में जैसे जनता को इस चीज़ की बहुत बढ़िया आराम मिल जाती है इस चीज़ के लिए अभी इस चीज़ को बताएँ जैसे आपको कि सिस्टम यह होता है कि मतलब कि जैसे समाचार हमने देखा समाचार में मालूम हो गया कि कहाँ पर क्या महंगा हो रहा कहाँ पर कौन सा रूट खुला है कौन सा रूट बंद है समाचार एक बढ़िया चीज़ होती है कि हर आदमी को जागरुक हो जाता है और जानकारी मिल जाती है कि जैसे यह सामान यहाँ पर नहीं मिल रहा टी वी में दिखाया गया कि अब कोई आपको यह सामान चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा और ज़्यादातर जो समाचार पत्रों के या मीडिया के जो मुद्दे होते हैं वह मुद्दे होते हैं क्या जैसे राजनेता है एलेक्सन के मुद्दे होते हैं या जैसे गाँव देहात के क्षेत्र हैं या अगर जैसे कोई अनहोनी हो गई वह दिखाई जाती है या बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं पर कि जैसे कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो वह समाचार के माध्यम से जनता को दिखा दिया जाता है इससे बहुत जनता को भी आराम मिल जाती है ओ एक हर हर रूपों जानकारी भी मिल जाती है इस चीज़ की कि कहाँ पर मतलब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है जैसे यहाँ पर बताया गया जैसे सरकार की जैसे कोई चीज़ नीति है वह सब इस पर जानकारी हो जाती है सरकार कौनसी योजना चलाने वाली है यह भी जनता को जानकारी हो जाती है इसलिए जनता को इसका लाभ मिलता है अब जैसे जनता में यहाँ पर है जैसे गरीबी है यहाँ के लोगों पर यहाँ रहने के लिए आवास नहीं है तो सरकार ने जारी किया कि मतलब इतने आवास अबंटित किए गए हैं तो यहाँ आदमी जानकारी हुई फ़िर प्रधान जो होता है वहाँ का जो चेयरमैन भा या सभा सदस्य उसके पास जाता है कि हम लोगों के पास शौचालय नहीं है या आवास नहीं है तो इस चीज़ की जनता को जानकारी मिल जाती है अच्छा ऐसा होता जैसे आपको मान लो किसी प्रकार की दिक्कत है या या कोई चीज़ मान लो आप अगर ढूँढ़ना चाहते हैं जैसे कि कहीं पर गए या कोई भी चीज़ तो आप मोबाइल से या समाचार पत्र से जानकारी आपको हर चीज़ की उपलब्ध कराई जाती है बढ़िया चीज़ सबसे इसमें समाचार न्यूज में यह होती है कि जैसे भी जैसे जो गाँव में आपकी योजना चलाई गई राशन कार्ड है अन्यथा आवास है या बिजली के बिल माफ करना हो या किसानों का पैसा माफ करना हो यह जो कुछ है समाचार के माध्यम से सबको जानकारी इसकी मिल जाती है ठीक है जैसे टी बी चलती थी और हम लोगों को बहुत आराम हो गए पहले अच्छा जैसे सिस्टम यह होता था कि समाचार बिना भई टी बी नहीं थी लाइट नहीं थी यह पेपर अखबार कुछ चलते नहीं तो आदमी जहाँ का तहाँ मतलब बैठा है उसको किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती थी अब क्या है अब हर आदमी को हर चीज़ की जानकारी हो जाती है जैसे कोई चीज़ का कहीं पर कोई न्यूज आया तुरंत उसको जानकारी हो चार लोगों को और बताया जो टी बी नहीं देखते हैं उनको भी जानकारी बता देते हैं कि यह चीज़ इसको आराम है इससे बहुत सारे लोगों को बहुत बढ़िया चीज़ आराम है इससे हर आदमी तक जैसे कोई धांधले गर्दी करता है उसका भी निकलता है कोई अच्छा काम करता है उसको भी निकलता है कोई राजनेता अगर कोई बढ़िया काम करता है तो उसको भी इस पर दिखाया जाता है कि यह लोग भी देखो कितना अच्छा काम कर रहे जनता की सेवा करने के लिए या जो कुछ भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं ठीक है अच्छा बुरा जितना भी जो कुछ होता तो मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है अच्छा है जो कुछ भी है यह सब बढ़िया चीज़ है यह टेक्नोलॉजी ही है जो अच्छी बढ़िया काम कर रही है